असें बड़ा किश नोटिस कीता ते अलग अलग समस्या ना जेह्किया ओह् अबा दियां ना हर इक जगह च नंमी समस्या आपू मजूद होई जंदी ऐ लाइफ बिच बड़े बड़े चेलेंज जेहके फेस करने पोंदे लोकें गी लाइफ बिच बड़िया जंदिगी च बड़िया चीजा ओदियां जिनें गी असें फेस करना पोंदा